جی ہاں میں کتابیں پسند پڑھنا پسند کرتا ہوں اور بہت اچھی کتابیں رہتی ہیں اردو کی اقبال علامہ اقبال ہو گیے شاعری بہت اچھی رہتی ہے اس میں اس لیے پسند کرتا ہوں میں زندگی کا فلسفہ بہت ساری کتابیں ہیں علامہ اقبال کی تو اس میں پڑھنا بہت مجھے پسند آتا ہے کیونکہ بہت ساری شعر و شاعری ہوتی ہے ان کی کتابوں میں اور بہت سی معلومات بھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ